पहिले हमसब नोकिया मोबाइल चलेलहुॅं ओहिके बाद सैमसंग मोबाइल आयल ओहिके बाद हमसब फोर जी मोबाइल चलेलौं सबके लेल तरीका आयल सब मोबाइलके यूज केलहुॅं तकर बाद धीरे धीरे मोबाइल चलायब सीखलहुॅं ओहिके बाद हमसब कम्प्यूटर सीखऽ गेलहुॅं कम्प्यूटर सिखयमे दू तीन महीना लागै छै कम से कम नब्बे दिन सीखै लए गेलहुॅं बहुते दूर जाइ छलहुॅं तऽ धीरे धीरे कम्प्यूटर सिखलहुॅं आओर मोबाइल सिखलहुॅं धीरे धीरे आब फाइव जी आयल हन तऽ आब लोक मोबाइल फोन के या तऽ कम्प्यूटरके यूज करै छै कम्प्यूटर सिखै लेल गेल छलहुॅं सभ सिखलक ओकर बाद कम्प्यूटर सब यूज करै छै ओहिमे माउस रहै छै स्टेपलाइजर रहै छै कम्प्यूटर रहै छै कैमरा रहै छै सीपीयू रहै छै हरेक चीज रहै छै कम्प्यूटरमे से सिखलहुॅं सिखलहुॅं तकर बाद आ फाइव जी आयल हँ फाइव जी मोबाइल से सब काम करि रहल छी उन्नतिके लेल सबकिछु केलक सबकिछु बनेलक एहिसँ उन्नति होइया जुड़ल रहै लेल हमसब सबकिछु करै छी मोबाइल फोनसँ हरेक काम केलहुॅं घरसँ निकलैके कामे नहि पड़ै छै सीधा ऑनलाइन काम होइ छै कम्प्यूटरसँ काम होइ छै कम्प्यूटरमे हरेक काम होइ छै ककरो जन्म पत्रिका बनबैके रहै छै तऽ आधार कार्ड बनबैक रहै छै तऽ पहचान पत्र बनबैके रहै छै तऽ हर चीज बनै छै कम्प्यूटरसँ मोबाइलसँ आब लोक फाइव जी यूज करैया तऽ मोबाइल सऽ हरेक काम होइ छै कम्प्यूटरो कम यूज होइ छै कतौ कतौ जादा कम्प्यूटर यूज होइ रहल छै तै लोक मोबाइल जादा यूज करै छै मोबाइल पर सारा दुनिया चलि रहल छै अखन तो केकरो फोन केलौ मैसेज केलौ तऽ फोने सँ हरेक चीज आब मोबाइले से होइ छै